खेल खेॾण सां ग्रामीण माण्हू तंदुरुस्त रहंदा आहिनि जवान रहंदा आहिनि स्फ़ूर्ती रहंदा आहिनि गाम जा माण्हू ई देश लाइ मैडल जीते करे ईंदा आहिनि गाम जा माण्हू फ़ुर स्फ़ूर्ती रहंदा आहिनि ऐं गांव जा माण्हू हमेशा ही खुशहाल रहींदा आहिनि निरोगी रहींदा आहिनि गांव जे माण्हुनि खे का बि बीमारी न लॻी सघंदी आहे छो को उहे प्रकृतिअ जे करीब रहींदा आहिनि इन करे गाम जा माण्हू हमेशा तंदुरुस्त रहंदा आहिनि